اردو زبان کی بولی کافی اچھی ہے اور کافی آسان بھی ہے اردو زبان ہر شخص کو سیکھنی چاہیے جیسا کہ میں نے سیکھا اور مجھے اردو بولی بہت اچھی لگتی ہے اور میں اردو بولی استعمال بھی کرتا ہوں اور اسی طرح ہندوستان میں بہت سی زبان بولی جاتی ہے جیسے ہندی مراٹھی پنجابی بنگالی راجستھانی اور بھی بہت سی زبان ہیں جو ہندوستان میں بولی جاتی ہے اور میں نے ہندی اور انگلش زبان سیکھی ہے جوکہ علاقائی زبان ہے کافی استعمال بھی ہوتا ہے اور کافی لوگ اسے اسے سیکھتے بھی ہیں جوکہ کافی آسان ہے اس کو اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہے عام طور پر ہندوستان میں ہندی کے ساتھ ساتھ انگلش زبان کافی سیکھی جا رہی ہے اور استعمال بھی ہوتی ہے اسی طرح ہم ہندوستان کے ہر انگلش زبان سیکھ سیکھ کے جا سکتے ہیں اور وہاں ہماری کافی مدد ہو جاتی ہے انگلش زبان سے اور جوکہ وہ ہر جگہ استعمال ہو رہی ہے آج کل اور ہندی زبان جوکہ کافی آسان ہے جو علاقائی زبان ہے جوکہ بہت ہی یوز ہوتا ہے ہندوستان میں عام طور زیادہ تر لوگ ہندی ہی بولتے ہیں